जी बोलिए जी जी मैं अस्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ जी आपको खाता खुलवाना है जी देखिए सबसे पहले यह बताईए आपको कौनसा खाता खुलवाना है जॉइंट खाता खुलवाना है या मत जो जिले में बचत खाता खुलवाना है या कौनसा खाता खुलवाना है आपको अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है समझ गए तो आप यह इसमें कुछ कागज़ लगेंगे जैसे आपका ओ गया आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर आई डी कार्ड हिया नहीं भी होगा चलेगा फोटो चाहिए तीन फोटो चाहिए और यह सब का जेरोक्स है आपके पास में

अच्छा जी जी तो आपका जो जॉइंट खाता होगा तो आपका और आपके हस्बैंड का होगा आपके यानी पति पती का होगा दोनों आदमी का साथ में होगा ना अच्छा लड़का को देंगे चलिए ठीक है तो आप नॉमनी में किसको रखेंगे अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है आप मतलब जो ठीक है फिर लड़का को भी साथ में लेकर आना होगा ब्रांच में तो आप आप ले करके आ जाईएगा वैसे आपको क्या पैसे वैसे भी फिक्स करने हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं है बचत खाता हम खोल देंगे आपका और आप ठीक है उसमें जब आपको पैसे आए तो आप उसमें रख सकते हैं जब मर्ज़ी आपकी तो आप निकाल सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप हाँ जी जी जी जी जी जी कोई दिक्कत नइ है कोई दिक्कत नहीं है आपको जब मर्ज़ी जितना अगोर पाँच हज़ार पैसा आ जाए तो पाँच हज़ार जमा कर दीजिए अगले दिन आपका मर्ज़ी हो तो आप अगले दिन निकाल सकते हैं ठीक है उसी को बचत खाता बोलते हैं ठीक है तो अब आप आप ऐसा कीजिएगा मंडे को ब्रांच में आ जाईएगा आप और अपना जो लड़का उनको लोइ ले करके आ ब्रांच में आ जाईएगा ठीक है और नई नई जब खाता खुलवाईएगा उस टाइम में आपको दोनों आदमी को आना होगा साथ में क्योंकि सिग्नेचर लगेगा ना अच्छा हाँ हाँ साथ में फिर खाता कैसे खुलेगा दोनों आदमी का तो ऐसा किजिए आप अकेले के नाम से जो यह खाता खुलवा लीजिए जब लड़का आएगा उस टाइम में आपका फिर से हम जॉइंट कर देंगे ठीक है ना ना हो जा रहा है हो जाएगा सुनिए अभी जैसे बाहर है तो लड़का जब गाँव में आएगा ना आपके पास में तब आप एक दिन लड़का को ले करके आ जाईएगा फिर आपका वो उसमें खाता में वह जॉइंट हो जाईएगा तब तक आप अकेले कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है हाँ आप आप ऐसा कीजिएगा मंडे को मंडे को आप ब्रांच में आ जाईएगा ठीक है